जीअं त मां थाणे डिस्ट्रिक जे उल्हासनगर शहर में रहंदो आहियां उल्हासनगर शहर में जाम इस्थान आहिनि जेके कल्चर सेंटर आहिनि हियं त भगवंती नावानी स्टेज आहे तंहिं खां पोइ टाउन हॉल आहे असांजे मैन ऐं वॾो सेंटर असांजो आहे सिन्धु युथ सर्कल सिन्धु युथ सर्कल में असां सिंधी गॾिजी करे पंहिंजा त्योहार जीअं त चेटीचंड आहे गुरुनानक जयंती आहे जीअं तीजड़ी आहे उहे सभु गॾिजी करे मनायो मल्हाईंदा आहियूं सिंधु युथ सर्कल ते असांजी सिंधी एक्टिविटीअ में सिंधी कल्चरल प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि सिंधी युथ स सिंधु युथ सर्कल स्टेशन जे बिल्कुलु वेझो ई आहे हिन खां सवाइ असांजे उल्हासनगर में करीबन पंद्रहां वीह अहिड़ा नंढा नंढा ग्राउंड आहिनि जिते क्रिकेट ऐं हॉकी ऐं भेट ॻुडी बेडमिंटन खेॾी वेंदी आहे सि असांजे उल्हासनगर में अहिड़ा घणेई सुठा मंदर बि आहिनि जीअं त चालीह साहिब जो मंदरु आहे जीअं त साईं वसण शाह जी दरॿारि आहे साईं साईं टेउंराम जी दरॿारि आहे हुते असांजे सिंधियुनि खे सिंधी भाषा खे जाम हिमथायो वेंदो आहे ऐं सिंधी संतनि खे घुराए करे हुते सिंधी प्रोग्राम कया वेंदा आहिनि हुन खां सवाइ उल्हासनगर में थेटर बि आहिनि चारि पंज थेटर बि आहिनि जिते सिंधी पिक्चरूं लॻंदियूं आहिनि असांजे सिंधी पिक्चरूं उल्हासनगर में जेके ठहियल पिक्चरूं आहिनि इहा ऑल ओवर सॼे हिन्दुस्तान में ॾेखारियूं वेंदीयूं आहिनि ऐं पहिरियां हुननि जो प्रीमिअर हिते उल्हासनगर में कयो वेंदो आहे थेंक्यू